असां टे चारि दोस्त कटनीअ ऐं उज्जैन सोचियोसीं असां घुमण था हलूं असां घुमणु प्लैन त कयोसीं पर कार जो पैट्रोल हेॾो ख़र्चु हुयो ऐं उते रहणु ड्राइवर ड्राइवर ॿ ॾींहं लॻंदा उते उन जा बि ख़र्चा असांखे ई त भरिणा पवंदा त असां पोइ वरी ॿ टें ॾींहं रखी करे सोचियोसीं कि असां हिक ॿ ॾींहं खां पोइ वरी झूलेलाल बसि भराए करे सभिनि खे उज्जैन था घुमाइण हलूं असां वञी करे पंहिंजो पंहिंजो नाम लिखारायासीं उन्हनि सां वियासीं असांजा महाकाल जा सुठा दर्शन कराइणु असांजा ने हुते सभिनि खां पुछियोसीं भई अञा बि कहिड़ी आहे जॻहि घुमण जे लाइ त हुतां जा माण्हुनि चयो कि हितां कोरिडोर बढ़िया ठहियो अथव राति जो लाइटिंग वग़ैरह मस्तु थींदी अथव ॾिसण में बि एक नंबर आलीशान लॻंदव तव्हां अचो राति जो हितां राति जो घुमो ऐं केॾीमहिल असां राति जो घुमियासीं उते बढ़िया पियो लॻे हवा बि सुठी पई हले मस्तु सभु ॼणा चइनि पिया कि सुठो हुयो हितां हिते ऐं असां हिक त झुंड में ठाहे करे विया हुआसीं त बढ़िया पियो लॻे ऐं खिल ख़ुशी बि पई मचे ऐं असां रोटी खाइण बि पिया वञू त हुते ॾाढो डिस्काउंट बि पियो मिले ॾाढी छूट पियो ॾे हुन दुकानदार वारो ऐं सभु ॼणा पेट भरे करे रोटी बि पिया खाइनि घुमनि बि पिया बाजारि बि पिया वञूं त झूलेलाल वारा पंहिंजी बसि में ई वठी पिया वञनि हुननि हिकु बार में पेसा वरितनि थोरा सां ई वरितुनि मतिलबु चई छॾी मतिलबु इए त चई सघूं कि सस्ते में असां घुमी आहियासीं ख़रीदारी बि असां कयूं पिया त मतिलबु उते बि एॾो डिस्काउंट पियो मिले ऐं सुठो डिस्काउंट पियो मिले असां बढ़िया पिया घुमूं ऐं सुठे में घुमी करे सस्ते में घुमी करे असां उज्जैन वियूं सफर बि पूरो कयोसीं